हांव सद्याक बार्देस तालुकांतल्या सारस्वत विद्यालयांत शिकयतां बार्देस तालुक्यांत किंवा पूर्ण गोंय वाठारांत सारस्वत विद्यालय हें बरशें फामाद स्कूल पूण सद्याक कांय कारणांक लागून ताजें नांव मातशें कमी कमी जायत वता ह्या वर्साक आमकां जें एडमिशन मेळ्ळां फिफ्थाक ताच्या वयल्यान अशें लक्षांत येता की फिफ्ताक एडमिशन घेतिल्ले बरेचशे भुरगे हे फस्ट जनरेशन लर्नर आसात त्या खातीर म्हाका अशें दिसता की भविश्यांक आमी सगळे टिचर्स आनी प्रयत्न करून आमचें स्कुलाचें नांव बरें करतले आनी बरीं एडमिशनां भविश्यान आमकां येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता रिजल्टाचें उलोवपाचें जाल्यार गोंयभर बऱ्याच स्कुलांचे रिजल्ट शंबर टक्के लागिल्ले आसा आमचो स्कुलाचो रिजल्ट सुद्दां जवळ जवळ णव्याणव टक्के लागिल्लो आसा पूण हे रिजल्ट बरो लागलो म्हणजे स्कूल बरें अशें जायना कित्याक तर गोवा बोर्डा सुद्दां जी पासींग क्रायटेरिया आसा प्रायसिंग क्रायटेरिया पयत जाल्यार जवळ जवळ नापास जावप धावेच्या परिक्षेंत हें शक्यूच ना त्यामुळे रिजल्टा वयल्यान एकंदरीत स्कुलाचें थरोवप शक्य जायना पूण इतर बऱ्योश्यो एक्टिविटीज ज्यो आसात त्यो एक्टिविटीज्स आनी एकंदरीत भुरग्याचो देवेल्पोमेंट हें सगळें पळोवन आमच्या स्कुलाची भविश्यांत बरी उदरगत जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता